अते दिन तक तऽ हम साबुनके प्रयोग करै छलियै है लेकिन अखन किछु दिन पहिले हम बौडी वाँश मङ्गेलियै लेकिन बौडी वाँश मङ्गेलाके बाद हमरा पता चलल कि जे एकर किछु जादा ही नुकसान छै जे हमरा घरमे बच्चा सभ अछि छोट छोट तऽ ओसभ किछु जादा हि निकालि निकालिके एकर यूज करै छै इस्तेमाल करै छै आओर किछु जादा ही ई लगबो करै छै साबुनके मुकाबले तैं बौडी वाँश हमरा ओतेक बढ़िऑं नहि लागल